जी जी नीलेश भाई बताएं हाँ ठीक है कहाँ है भैया आप का घर साकेत नगर तो आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो घर में नहीं नहीं आप मतलब यूज़ क्या क्या कर रहे हो उस में मतलब क्या क्या उपकरण चला रहे हैं नहीं तो आप आप ने जो इलेक्ट्रीशन आया होगा आप ने कौन से पॉवर से वो बोर्ड लगवाया थे नहीं मेन पॉवर नहीं इस में क्या रहता एम्पियर से आता सोलह एम्पियर बारह एम्पियर आठ एम्पियर चार एम्पियर दो एम्पियर एसे आते हें तो आप जिस तरह से उपकरण यूज़ करेंगे उस तरह से ये सारे सामान लगते हैं हाँ ऐसा तो हाँ मैं देख लेता हूँ आप उन कौन सा वाला वायर यूज़ किया था वेसे आप ने नहीं कॉपर का क्या उसका हैवेल्स का आता है एंकर का आता है हेवेल्स का चलिए ठीक उसका हम को एड्रेस बता दीजिएगा मैं आ के देख लूँगा उस में क्या है अब देखना पड़ेगा उस में आप उपकरण कौन सा यूज़ कर रहे हो वो कितने वाट का है फिर आप के घर में जो लाइट आ रही है वो कितने वाट की है क्या होता कभी कभी अपन अपना जो सप्लाई होती हे वो कम वॉट की होती हे और अपन लोड ज़्यादा ले लेते हैं तो उस में चांसेस होते हैं ओवरलोड होने का तो या तो साकेट वोकेट ख़राब रहते हैं या फिर अर्थ अर्थ कुछ प्रोब्लम हो रही हो अर्थ का वो डलवाया था आप ने डलवाया था आप एक काम करो ना एक बार उस में अपने साइड से ये कर के देखना जो आप के घर में एम सी वी तो लगी होगी वन बाय वन एम सी वी गिरा के देखना और मीटर पर देखना अगर लाइट जो जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रही होगी ना तो उस वाले कमरे में दिक्कत होगी जैसा भी कुछ होगा आप मुझ से हाँ ऐसा कर के देख लेना नहीं हो तो आप मुझे बताइए ये मेरा नंबर है बाक़ी मैं आ के देख लूँगा लाइट कहाँ का है आप जो भी कुछ रहेगा अपन समझ लेंगे है ना मुझे नहीं मुझे बताना कि मतलब क्या है कि क्या कि पूरा उस में समय लगेगा तो मतलब उसको पूरे बोर्ड खाेलने पड़ेंगे पूरे बोड के साथ साथ पूरा सर्किट देखना पड़ेगा कहाँ से क्या है आप चेक चेक कर के देख लीजिए मुझे बताइएगा फिर है ना चेक है ना ठीक है